जोंनि गामियाव बैसो जानाय सुबुंफोरा बिसनायाव थानांगौ जानायनि गोबां जाहोनफोर दङ जेरैबादि बैसो जानायजों लोगोसे बोराय बेन्थ' जानायलाय बिसोरो गोबां बेराम आजारजों बेराम आजारफोरजों नाख्रेबजायो जायनि जाहोनाव बिथांमोना बिसनायाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जायो आरो बिसोरनि न'खरनि सुबुंफोरा बिसोरखौ जोबोद मोजाङै जोथोन खालामो जिहेतु बर'फोरा गोदोनिफायनो जोबोद गावबागावनि बिमा बिफाखौ फुजिनां सिबिनां सुबुंफोर आरो अनसुला गोसोनि सुबुंफोर बिथांमोना गावसोरनि बिमा बिफाफोरखौ बिदि जानाय नुयोब्ला एबा जिहेतु बिमा बिफाफोरा बैसो जायोब्ला बिसनायावनो गोग्लैसोनानै थानो गोनां जायो बेखौ नुनानै बिथांमोना अनागारि खालामा एबा बिसोरखौ नायालासिनो ओरैनो थाया जोबोद जोथोन लायो जोबोद अनसुला अनसुलि बर' आयजो आरो हौवा सुबुंफोरा बेबायदिनो बिथांमोना जोथोन लायो गावबा गावनि बिमा बिफा एबा बिबौ बिबैफोरखौ